जैसे हमको चावल लेना है आपके किस ये आपके पास है क्या मंसूरी कतरनी ऐसे कोई ये सब कोई चावल है हाँ तो कैसे कैसे रेट है बता सकते हैं हाँ बासमती राइस है बासमती राइस चावल वो कैसे दीजिएगा हाँ ठीक है तो दे दीजिए हमको बासमती राइस में कितना होगा फिर भी

पचास के जी लेना है हाँ हो जाएगा हाँ तो बासमती राइस दे दीजिए पचास के जी और तुलसी फूल जो बोले हैं साठ वाला वो भी दे दीजिए पचीस के जी पचीस के जी पचीस आठ के हिसाब से जो है न उसको पचीस के जी दे दीजिए और एक सौ बीस वाला जो है पचास के जी दे दीजिए और और क्या क्या है जैसे कई तरह का चावल है जिसमें से कटरनी ये सब मतलब ओ सब का कैसा होता है चावल का नहीं है आस पड़ोस में किसी के यहाँ है आपको पता है हाँ हाँ ठीक है दिखाइए जाकर के उसका पता बता दीजिए तो जाएँगे वो भी लेंगे वो क्या है न घर में जो है कई तरह के लोग हैं न तो कोई बासमती राइस का पुलाव उलाव खाना पसंद करते हैं तुलसी फूल का चावल के बनाना जैसे भात बनाना पसंद करते हैं खाना तो इसके लिए वही सब चाहिए तो एक की च्वाइस है कि हमको कटरनी चावल लाकर के दो तो अब आप तो ठहरे किसान इसलिए पूछे आपके पास है या नहीं नहीं तो दूसरे किसान का कोई पता